हैलो नमस्ते जी अच्छा अच्छा टेस्ट कराए तुसें हां ओह् दो टेस्ट कराओ ते आओ मेरे कोल आइयै ते दुआई थुआनू दिक्खी लैगे पर यह टेस्ट कराने पौने थुआनू नेईं नेईं ओह् दौ टेस्ट कन्नै पता चलना न एह्दे च केह् ऐ एह् साढ़ी लेबाट्री च कराई ओड़ो हां जी हां जी चौबी घैंटे हां लेबाट्री चौबी घैंटे खु'ल्ली दी ऐ रपोर्ट बस अगले दिन अगले दिन अगले दिन हां रपोर्ट लब्भी जानी ठीक ठीक ठीक हां उ'ऐ दोआई शुरू रक्खो ओह् दिनें दा इक ई पाओ दिनें दा इक दिन छड्डियै इक दिन